تعلیمی روزگار اور قیادت کے لحاظ سے گوتم بدھ نگر ضلع کے نوجوانوں کو در پیش اہم چیلنج اور مواقع یہ ہیں کہ نوجوانوں کو ترقی کرنے کے لیے بہت چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اپنے تاکہ سننی پڑتی ہے اور اپنے آس پڑوس کے سننی پڑتی ہے جب تک وہ نا کام رہتے ہیں پر جب تک میں ناکام ہوتے رہتے ہیں تو سب ان کو بولتے ہیں برا بھلا بولتے ہیں اگر وہ ان کو حوصلہ اچھا ہے مضبوط ہے تو وہ آگے کوشش کرتے رہتے ہیں جب تک ان کا حوصلہ پورا نہیں ہو جاتا جو انہوں نے سوچ رکھا ہے اور جو ان کے باتیں سوچ سوچ کے پریشان ہو کر اپنا حوصلہ حوصلے کو حوصلے کی ڈور توڑ دیتے ہیں تو وہ طعنے سنتے رہ جاتے ہیں اور جو حوصلہ اپنا مضبوط رکھتے ہیں وہ بہت ساری پریشانیوں سے گزر کے اپنے چہرے سے اپنے چہرے سے ایکسیپٹ کر کے آگے بڑھتے ہیں وہی سب سے اچھے ہوتے ہیں نوجوان اور وہیں سے آگے بڑھتے ہیں اور وہی دیش کو چلاتے ہیں